आङो नै माबायाव लोक्षि बाजाराव दखानाव फैदोंमोन आइयौ मा लेथ्रा जालाबायनोसै ओइ मा जामारदों मा माबोरै माय दांनाया जालायै जाखो माथो मोजाङानो दांदोंमोनलाय आंलाय इस्वर नंथाराहाय बेनदेन बिदि खालामाखै देसं आङो मायखौ हाग्राखौ मोजाङै दांदो बेनिफ्राय हाग्राफोरखौबो मोजाङैनो दोनबोदो ए इस्वर मा एसे फालथुसो होन्दों ना माथोसै माहाजोनलाय मा बायदि माय खामला लाग्रायालाय है नोंबो नोंबो माय हाजिरा मावग्रा मानसि मोननाय नङा बिदि बासिग्राबा इस्वर नंथाराहाय बेनोदेन मोजां नङाहाय बियो माहाजोना आं मावलाहाय बिदिबा नोंसानाव एसे खेस्रा माहाजोन बेयो माबा माय गायनायानो जायाखैबा हाग्रा दांनायानो जायाखैबा माय जावनायानो जायाबा बोरै मा मावनोसै नोंसानावलाय माबायदि माहाजोनसै नोंलाय मोजां नङाहाय नोङो माहाजोना बिदिबाथाय मानसि लेभार मोना बिदि माहाजोनफ्रा खैसारबाथाय बेलेगनाव मावगोन आं नोंनाव मावा बिदिखायन्थ' मानसि मोना नोङो एसे खैसोरखायन्थ'

हाइ आं नोंबायदि माहाजोनबो नाङा रायलायलाहाय दोनदो दोनदो